وعلیکم السلام فرنیچر والے بول رہے ہیں میری بہن کی شادی تھی تو مجھے فرنیچر وغیرہ لینا تھا مہاراجہ پلنگ کیسے دیتے ہیں کوالٹی کوالٹی اچھی ہوگی کیا اور اس کا کلر ہوں پلاسٹک پینٹ کے ساتھ نا اچھا تو ریٹ کتنا ہوگا اس کا ساڑھے تین لاکھ بہت زیادہ بول رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ تو ڈسکاؤنٹ کیجیے نا بیس پر سنٹ ڈسکاؤنٹ کیجیے اور یہ لینا تھا کیا کہتے گودریج لینا تھا اچھی کوالٹی ہاں ہم کو الگ سے لینا تھا گودریج اچھی کوالٹی میں اور کلر کلر کیسا ہوگا پنک کلر میں چاہیے تھا تو ریٹ کتنا ہوگا اس کا پچیس ہزار زیادہ بول رہے ہیں یہ بھی تو اس کا پندرہ ہزار دیں گے پھر آپ اپنے حساب سے بتائیے کتنا دے دوں اور بھی سامان لینا تھا فریج وغیرہ فریج ہائی کوالٹی میں تو بلیک کلر لینا تھا اس کا کتنا روپئے فریج بلیک کلر او اور یہ سب سامان آپ خود سے لا کے دیں گے یا پھر جانا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے کب آئیں پھر کل صبح صبح نہیں آ پائیں گے کل شام کو آئیں گے ٹھیک ہے و علیکم السلام